ॿार छाहे अॼुकल्ह मोबाइलूं खणी था वेही रहनि उन जे अलावा कुझु कमु न था कनि घर में रोटी बि न था खाइनि ढंग सां ॿार जे मोबाइल जो ॾाढो असरु अची वियो आहे सॼो ॾींहुं वेही था रहनि गेम खेॾनि था ऐं यूट्यूब ॾिसनि था यूट्यूब में अलाए अलाए छा अचणु लॻनि था उहे बि ॾिसणु लॻनि था ॿारनि जे मन में ऐं मोबाइल जे चक्कर में अॼुकल्ह अहिड़ा मोबाइल में वाइरस आहिनि कि ॿारनि खे ॿारनि खे एतिरियूं बीमारियूं बि अचणु लॻनि थियूं मोबाइल जे चक्कर में वाइरस जे चक्कर में ऐं मोबाइल में अलाए छा था ॾिसनि यूट्यूब में अलाए छा थो अचे वॾनि खे पतो पए न थो कि ॿार मोबाइल में छा थो ॾिसे अॼुकल्ह मोबाइल जो ॿारनि लाइ ॾाढो नुक़सान थो थिए मोबाइल हलाए हलाए करे सुठियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि मोबाइल में पर सुठियूं ॻाल्हियूं कोइ खणे न थो मोबाइल मां मोबाइल में हीअं आहे माण्हू ॾिसे थो जानकारियूं नयूं नयूं मिलनि थियूं यूट्यूब में या जेको बि समाचार मिलनि था मोबाइल में किर्केट ॾिसण लाइ मिले थी मोबाइल में मोबाइल में सुठियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि पर अॼुकल्ह या ॿार उन ॻाल्हि खे खणनि न था ॿार खणनि था ग़लति शयूं ऐं उन सां ॾाढो ग़लति असर थो अचे ॿारनि में मोबाइल में वाइरस अची थो वञे त ॿारनि जूं जे ऐं अॼुकल्ह जे ॿार मोबाइल हलाइनि था न राति जो देरि ताईं त मोबाइल था हलाइनि मोबाइल हलाए हलाए राति जो देरि थी देरि थी थी वञेनि त सुबूह वरी उथनि न था सुबूह जो सिस सिजु निकिरण खां पोइ ई था उथनि ॿार त उन में अञा बीमारियूं थियूं थियनि ॿारनि में हुन जे अलावा टी वी टी वी बि ॾाढी वॾी बांदे मारऊं ख़राबु आहे ॿारनि लाइ नाटक ॾिसनि था राति राति जो देरि देरि ताईं जाॻनि था सुबूह जो उथनि न था ऐं उन जे अलावा टी वी ऐं मोबाइल अहिड़ी ॿारनि लाइ नुक़सान थी करे कि ॿार ॿारनि खे ॾाढो ग़लति असर थो अचे इन करे ऐं अगरि मोबाइल ऐं टी वी जेतिरो थी सघे ॿारनि खे घटि ॾियूं उन जे अलावा ॿार मोबाइल में रोटी बि खाइनि था त चवनि था मोबाइल ॾेखार उन में हा गेम था खेॾनि वेही करे कि रोटी न था खाई सघनि ढंग सां ऐं इन में ई ग़लति ग़लति शयूं थियूं घुसनि दिमाग़ में रोटी खाए थो उन सां गॾु मोबाइल जी बि शयूं अंदरि अंदरि घुसंदियूं थियूं वञनि उन में अहिड़ियूं वाइरस था अचनि त मोबाइल जे करे ॿारनि ॾाढो नुक़सान थो थिए ॿारनि खे मोबाइल जे चक्कर में ॿार रोटी न थो खाए पहरियों माण्हू मोबाइल न हूंदियूं हूं त खेॾंदो हो बढ़िया वेही करे घर में जीअं माण्हू खेॾंदो हो रेष टी पाई पकड़ पकड़ाई पकड़ पकड़ खेॾंदो हुयो डुकंदो हुयो ऐं हिकु जॻहि ॿारु वेही वेही मोबाइल हलाए हलाए अञा मोटो थो थींदो वञे मोटो थी ऐं न खाए थो ढंग सां ऐं न डुके थो अञा बीमारियूं उनखे पकड़ंदियूं थियूं वञनि वाइरस थो अचंदो वञे मोबाइल जे चक्कर में माण्हू ॾाढो पागल थी वियो आहे हिक प्रकार सां सम्झी हल ऐं ॿारनि खे सम्झाइण घुरिजे कि हू मोबाइल जो सही इस्तेमालु कयूं जीअं मोबाइल माण्हूअ खे ॻाल्हाइणो आहे ओतिरो ॻाल्हाए ई सघे माण्हू मोबाइल ॻाल्हाई सघे माण्हू केलकुलेटर जो जो आहिनि धारणा करण सां पंहिंजे दिमाग़ जो इस्तेमालु न था कनि ॿार छा आहे मोबाइल जी केल्कुलेटर जो इस्तेमाल करण सां दिमाग़ जो इस्तेमाल ई न था कनि ॿियो त छा चऊं हिन मोबाइल जूं ॾाढियूं ॾाढियूं आहिनि ॻाल्हियूं वाइरस बि ॾाढो आहे मोबाइल में ॿारनि जो टेक्नोलॉजी जूं खानो ख़राबु थी वियो आहे